हेलो कहली कि नेपालके हालचाल कि हइ ठीक हइ हँ वएह घुमने घुमैलए जेतिए रऽ तनि घुमि टहलिके चलि अइतिए रहै कनि भेँटघाँट सबसँ कऽ लेतिए रहै हँ आओर ओहि एरिआमे कोनो बात नहि ने कोनो बातके मने दिक्कत उक्कत नहि ने कोनो बातके हइ ठीक हइ तऽ घुमैके हइ तऽ जहाँ जेबै सबगोड़े सवेरेमे घुमि टहलिके आ चलि अएबै जेना नेपाल हँ जेना नेपाल हइ तऽ नेपालमे मन्दिर उन्दिर होतै तऽ हुआँ तऽ घुमैलए आओर दर्शन करैलए तऽ जेबे ने करब हँ वएह ने वएह विचार हइ वएह पुछै छी जे वहाँ अगर अच्छा होतै तऽ अच्छा टाइमपर अच्छा टाइम टेबल घुमि टहलि लेबै अपन चलि अएबै भेँटो मुलाकात हो जेतै हुँ आओर किएक तऽ ओना काल्हि आइ चलि जेबै हुआँ फेर बिहान होतै तऽ दोसर ठाम घुमैलए जेबै तऽ गाड़ीवलाके जानिते छिए घुमहिके ने पड़ै हुँ हँ एहिमे जेना कोनो बात होतै तऽ भाड़ावला अएते फेर गाड़ीवला अएतै तऽ कोन ओन तऽ कहतै से भाड़ामे चलैलए तऽ आओर ओहि गाम जेबै बिहान ओहि गाम जेबै वहाँ हमरा नेपालमे जाइके टाइम नहि ने बचतै हम जेबै नेपालमे अथी करैलए हँ हुँ ठीक हइ इएह कहै छी अगर अच्छा होतै अच्छा समय होतै अगर हम घुमैलए एक बेर आओर जाएब वहाँ ठीक हइ ओ वहाँ मतलब मारिकाट नहि ने चलै हइ नेपालमे

हुँ वएह कहै छलहुँ मतलब वएह घुमि टहलि लेबै तकर बादमे अहाँके होतै तऽ फेर दोसरा ठाम जाइके होतै देखिऔ हुँ ठीक हइ वएह कहि देलहुँ से वहाँ अगर अच्छा होतै देश तऽ जेबै ने अगर अहाँके विचार हेतै तऽ नहि जेबै

ठीक हइ तऽ आएब सब ठीक हइ हम करब हमे आएब मतलब सवेरे आएब फेर अएलाके बाद हम अपन घुमि टहलिके फेर अएबै वहाँसँ फेर दोसरा ठाम अपन जेबै या तऽ बहुत दोस्त छथिन तऽ हुआँ सबठाम ने जाएके पड़तै हुँ गाड़ी गाड़ीवलाके तऽ जानिते छिए कतेक टेन्शन होइ हइ ठीक हइ राखू